बैसागुआव बैसागु बोथोर गोदान फैब्ला बोसोर गोदान फैबा बैसागुआव जों गेदेरफोरखौ सन्मान लायो गान्नाय जोमनाय होयो मन्दिराव थाङो मन्दिरावबो गान्नाय जोमनाय होयो बिदिनो जोङो बोसोर गोदानाव बावखुंग्रिफोरावबो थाङो बिदिनो फुजा होयो बेरायो जाग्रा लोंग्राखौ जायो जोङो आस्रमनिफ्राय थांनानै फुजा होयो बावखुंग्रि हाजोआव बोथोर सफैबा थाङो बिदिनो फाग्ला बाबा मन्दिरावबो जोङो थाङो फुजा होयो बोर बियो बिदिनो बै अन्थाय गोलावफोरावबो थाङो थाङो जों लागोना थाङो ओमफ्राय बिदिनो सान्दा बान्दा खांफैबा जों हरो आं हरो सानफ्रामबो थांखायो जोंनि गामिनि बिदिनो बिदा बिबाजै जानाय बिहामजो जानाय बेफोरो माबायो थाङो मन्दिराव आंं बांसिन थाङा जोंनि मन्दिर आसल आवल' थाङो आं बिदिनो

दानियाथ' फैलायबाय बिदिनो बे सना फुजा फैगौ गनेस फुजा फैगौ बेफोराव जों बोसोर गोदाननि बोसोराव फुजाखौ होलाङो आरो बैसागुआवबो बिदिनो रंजानाय बाजानाय बिदिनो बैसागु मेला खुङो लोंनाय जानाय फोरबो खालामो बिदिनो दुर्गा फुजा फैगौ बेयावबो फुजा होयो जों खालि फुजा फैगौ बेयावबो होयो जों बिदिनो मेसें सफैबाथाय देवल जायो शिवरात्रि जायो शिवरात्रि फोरबो जायो बेखौबो जोङो फालियो बिदिनो गासैआवबो बोसोरनिखौ बोसोराव जों फालियो खुलुमहरो बयखौबो जों फालियो बिदिनो बिदिनो बैसागु फोर बोसोर गोदानाव बैसागुआव बिदिनो मेला खुङो फांसन मानायो बेफोरावबो जोङो रंजा बाजा दिन्थियो आरो देखायो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बिदिनो बायह्रानिफ्रायबो लिंहरो मोसाग्रा माबाग्रा बेसोरखौबो बिदिनो बोसोर गोदानावबो थाङो नादजांगुरियावबो थाङो बेरायहैयो जोङो देवलफोरावबो फुजा होयो बेरायो सोबफोरानो बिदिनो भगबानफोरा देवलाव बांसिनै गासिबो फैजोबो नालाय बेफोरखौ बार'ता थेर'ता भगबानफोरखौ जोङो नाहरो खुलुमहैयो आङो बिसोरखौ बोसोराव खनसेल' फैनायाव गासैखौबो खुलुमहैजोबो आङो नाहरो बिदिनो आङो फिसा फेनला नाहरजोबो बोसोराव नादजांगुरियावबो बिदिनो खाम सेरजा सिफुं जथा बिदिनो बायदिसिना दस्रा इरि लानानै जोङो थांजोबो बिदिनो गय फाथै बुट प्रसाद बिदिनो लानानै जों बावखुंग्रियाव फुजा हैयो खाम सिफुं जथा बायदिसिना लानानै थुंग्रि बेफोरबायदि बिदिनो प्रसाद तसाद लानानै जों थाङो फुजा होयो गासैबो जों ज जानानै थाङो आस्रमनिफ्राय थाङो जोङो गासैबो हिनजावफोरबो थाङो हौवाफोरबो थाङो जोङो ज थांनानै फुजा हैयो बिनि उनाव फैयो लोक्षिखौबो लाबोनानै जोङो आश्रमाव ज दोनफैयो बिनिफ्राय जों रानलायनानै हरो रानलायनानै लायो जोङो बिदिनो बोसोरसेखौ लाखियो बिदिनो फैगौआवबो थाङो जोङो खेबफ्रोमबो बोसोरावनो जोङो थाङो बावखुंग्रियाव फुजा होयो बोसोराव आंनि बुंनांगौआ एसेखिनिसै आरो